मुंहिंजे घर जे आंगन ऐं बाग़ीचे में पखियुनि जे लाइ मां आकर्षित करण जे लाइ ॿ टे ॻाल्हियूं चवणु थो चाहियां जंहिं में पखियुनि खे आकर्षित लाइ पाणि पाणीअ जा जेके हूंदा आहिनि उहा भरे करे रखी था सघूं पिया जाम पखियुनि जे लाइ जेकी दाना ने इहे हुजनि था पिया दाणा जेके रखंदा आहिनि पखी खाईंदा आहिनि उहो रखी था सघूं पिया जा घणी दफ़ो सीउ हूंदो आहे सीआरो आहे चोमासो आहे तंहिं महिल पखियुनि खे इलाही तकलीफ़ थींदी आहे त हुनजे लाइ पाणि आर्टिफ़िशल जेको माणो चइॿो आहे घरि पाणि पखियुनि जो चई था सघूं पिया उहो पाणि लटकाए था सघूं पिया जो कंहिं माल बि किथे पखी भई ॾिसनि था पिया जा हिते कंहिंजे घर जा हिते आंगन में ईंदा हुजनि त उहो आर्टिफ़िशल माणो जेको पाणि रखियो हुजे त हुते निवास करे था सघनि पिया सीआरे में चोमासे में या कंहिं महिल ॿाहिरि हिननि खे जॻह नथी मिले त हिते अची करे इहे रही था सघनि पिया त जंहिं इन्हनि जे करे हिनखे का बि तकलीफ़ न अचे पाण बि जीअं माण्हू आहियूं उहे बि हिक प्रकार सां मनुष्य ई आहिनि त उन्हनि खे बि रहण जे लाइ घर मिली वञे त हिनखां वॾी वस्तू त का बि थी नथी सघे त इहा हिक आर्टिफ़िशल भई घरु जेको थींदो आहे पखियुनि जो उहो रखी थो सघाइजे पियो पाणी भई जे को थींदो आहे पखी अची करे पी सघनि उहो पाणि रखी था सघूं पिया पोइ इन्हनि जे खाइण जे लाइ जेको दाना थींदो आहे उहो बि पाण रखी सघूं था पिया त इहो आर्टिफ़िशल ने ई सभु आहे इहो पखियुनि खे आकर्षित बि कंदो आहे त हुन सां वधीक में वधीक पखी अची करे पंहिंजे घर में रही था सघनि पिया हुन सां चवंदा आहिनि घर में बर्कत बि पवंदी आहे जेको ॻाल्हाए न सघंदो आहे हुन जीउ खे पाणि हुनजो पेट भरियूं पाणी पीआरियूं था पिया त हुनजो फल ई कुझु अलॻि मिलंदो आहे ऐं मां मुंहिंजे घर जी ॻाल्हि कया त मुंहिंजे घर जी बालकनी बि जेकी आहे उते पखियुनि जे लाइ दाना पिया ई पिया हूंदा आहिनि त जंहिं माल बि अचनि त उहे दाना खाई सघनि ॿिए पासे पाणी बि रखियल हूंदो आहे भई नंढो असांजो घर थोरो कंपेरेटिव नंढो आहे त भई मां माणो न रखी सघियो आहे आर्टिफ़िशल घर जेको चइबो आहे पर वीचार अहिड़ो आहे की भॻवान जॾहिं बि वधाईंदो त पाणि पखियुनि जे लाइ अलॻि सां इहे आर्टिफ़िशल घर बि रखंदासीं दाननि जी जेकी जॻह आहे उहा बि पाणि वधाए था सघूं पिया ऐं पाणी ने इहो सभु हिक ई जॻह हंधु पाणि पखियुनि जो ठाहियूं त इन्हनि सां जेके इहा ॻाल्हाए नथा सघनि इहा जीअं आहिनि उन्हनि खे बि सभु मिली सघे ऐं हिक हंधु रही बि सघनि त इहो कुझु अलॻि ई आनंदु मन खे ॾे की भई पाणि हिननि जे लाइ कुझु कयो